नमस्ते हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ आस्था हॉस्पिटल से ही बोल रही हूँ मैं

ऑपरेशन तो अभी आपने दस दिन के लिए दवाई बंद कर दिया आपको दवाई बंद किए हुए टोटल दस दिन हो गए तो आप हो सके तो आप आ जाएं वन सेप्टेम्बर को आ जाइएगा वन हाँ दो दिन बाद का अपॉइंटमेंट आप ले लेंगे हाँ और मैं कह रही थी के इनके आंख का पहले भी कोई ऑपरेशन हो रखा है या फिर अच्छा ठीक है तो आप एक काम करेंगे इनकी अगर जितनी भी कोई भी दवाई है शुगर की या फिर ऐसी कोई चीज़ की तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं देंगे बंद कर देंगे क्योंकि क्या है ना अब इनकी आई का ऑपरेशन होगा तो उसके लिए अलग मेडिसिन्स लगेगी और फिर अगर आप ये देंगे तो फिर उनका असर रहेगा फिर क्या रिऐक्ट ना कर जाए बॉडी के अंदर इसीलिए अभी आप इनकी जितनी भी मेडिसिन्स है सारी बंद कर दो और हो सके अगर इनको शुगर है तो इनको बिल्कुल भी अभी मीठा तो अवॉइड ही करवाना ठीक है आप बाकी फॉरमैलिटीज है ना उधर पूरी कर दे ना हॉस्पिटल में